से जानुवारि नैरोजा नैजिथाम नै फ्रेबुवारि नैरोजा नैजिनै थाम मार्स नैरोजा जि ब्रै जुन नैरोजा दाइन बा मे नैरोजा स्नि